हेलो हँ कहियौ की भेल हँ हँ

ओ हँ

अहाँकेँ जखन फुर्सत हैत तखन चलि आयब मोबाइलके पिन चार्जरवला पिन बदलय पड़तै डिस्प्ले खराब भेल हैत तऽ ओ बदलि देब कैमरा बदलि देब आवाज बढ़िआँसे आबैए हँ तऽ साउण्डो उएह बदलि देब एक हजार टाका लागत अच्छा अहाँकेँ एक सए टाका छोड़ि देब हमरा जतबा बचतै ओतबहि ने हमरा नओ सए से कममे नहि हैत अहाँकेँ हम छओ महीनाके गारण्टिओ देब हँ कए बजे अहाँ अयबै हमर तऽ चारि बजे तक खुलल रहत अहाँकेँ जखन समय मिलत हमरा फोन कए देब हँ अच्छा तीन बजे आबि जायब हँ हँ कम्पनीवला लगा देब सभ किछु अहाँके सामनेमे ठीक कए देब

अच्छा कैमरोवाला ठीक कए देब पूरा मोबाइलके सर्विसिंग करबय पड़त पैसा तऽ कहलहुँ नओ सए टाका लागत नहि ओहिसँ कम नहि हैत से जे अहाँके विचार एक सए टाका तऽ छोड़ि देलहुँ हँ हम कम्पनीवला सभचीज लगा देब हम सभटा कम्पनीवला लगा देब नकली नहि लगायब हँ ठीक छै